हँ हमरा निकटवर्ती निकटवर्ती क्षेत्रमे एहन एगो स्थान अछि जे अपने प्राकृतिक सौन्दर्य लेल प्रसिद्ध अछि माँ दुर्गा स्थान छनि बड़ी पोखरिमे जे माँ भगवतीके स्थान छनि जय बाबा डीहवार छथिन आओर ओकर बाद चारू साइड श्मशान छनि ओतय घूमय गेल रही बड़ी आनन्द आयल ओहिठिमा जल श्रोत छनि कुण्ड छै पोखरि अछि पोखरिके काते काते पूरा की कहैत छै गाछी अछि ओकरा बाद जे छै से माँ भगवती अपनेमे एतय जे छनि से एक बहुत सुन्दर छनि एतयके आनन्दमय वातावरण छै तऽ एतय जे छै से घूमयमे आनन्द अबैए जे की कहू हम सभक सभ जित जतेक भी मिथिलाञ्चल छी सभ गोटाएसँ विनती करब जे एक बेर आबि कऽ बड़ी पोखरि जजुआरमे माँ भगवती स्थानपर दर्शन करू आ देखियौ एहिठिमा जे छै से कतेक आनन्द अबैत छै